आं भाऊ हांगाच राव हा हय वोच्च आमचो जागो हांगा राव आं म्हाका एक सांगा न्ही तुमचे भाडे कितले जाले हांव तुमका ऑनलायन पेमेंट करूं शकता की म्हाजे कडे रक्कम चड ना म्हण तुमी युपीआय आयडी आसा तुम गेली कितें यबूज करता तुमी फोन पे जी पे पेटीएम ऑर म्हजे कडेन कॅश कांयच ना प्लीज ऑनलाय सेफ न्ही आं हांव समजता तुमका कॅश जाय आशिल्ले पण म्हाका सद्या म्हजे कडेन कॅश ना म्हाका कॅशा गरज आशिल्ली ताका लागून हांव तुमका ऑनलायनच पेमेंट करता प्लीज यूपाआय आयडी आसल्यार मात्शी दियात ओके थँक्यू